हमारे बेगूसराय ज़िले में बहुत तरह के साँस्कृतिक उत्सव और कार्यक्रम होते जिसमें कि धार्मिक बहुत धार्मिक कार्यक्रम एवं उत्सव तो बहुत हैं जैसे छठ पूजा दुर्गा पूजा और भी बहुत सारे हमारे बेगूसराय में छठ पूजा बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है यह छठ पूजा अक्टूबर और नम नवम्बर के आसपास में आती है जिसमें हमलोग बहुत ही खूब धूमधाम से तैयारी करते हैं और बहुत ही अच्छे से मनाते हैं इसमें हमारी दादी या मम्मी लोग पूजा करती हैं और व्रत करती हैं और हमलोग बहुत ही धूमधाम से इस उत्सव का आनन्द लेते हैं और इसी तरह छ दुर्गा पूजा हो गई दुर्गा पूजा हमारे देश की सबसे बहुत बड़ी बड़ी पूजा है इसमें हमलोग काफी एन्ज़ॉय करते हैं बहुत सारा घूमते फिरते हैं लास्ट नवमी के दिन जब दुर्गा पूजा का पट खुलता है तो उस दिन हमलोग पूजा करते हैं मम्मी पूजा करती हैं और काफी तरह का मेला उला लगा रहता है जोकि हमलोग रात में घूमते हैं बहुत मज़ा आता है मेला घूमने में हमलोग इन उत्सवों का बहुत अच्छे से आनन्द लेते हैं हमारे बेगूसराय ज़िले में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल भी किए जाते हैं जैसे कि फुटबॉल टेनिस वॉलीबॉल इसमें लड़के लोग बहुत ही लड़के और लड़कियाँ दोनों भाग लेते हैं और अपनी अपनी परफॉरमेन्स करते हैं जिसमें एक तो नृत्य भी है जिसमें लड़कियाँ भाग लेती हैं और काफी अच्छे से परफॉरमेन्स करती हैं और हमारे ज़िले का नाम आगे बढ़ाती हैं हमारे घर में की की जाने वाली जो छठ पूजा होती है वह बहुत ही अच्छे तरह से भगवान जी की पूजा करके बहुत अच्छी तरह से मनाई जाती है ताकि हमलोग कोई हमलोग इन पूजाओं में भागीदारी लेते लेकिन दादी कहती हैं बच्चों को इनसे दूर रहना चाहिए क्योंकि कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए यह हमारे लिए बहुत ही बड़ी पूजा होती है छठ पूजा को हमलोग बहुत ही अच्छे से मनाते हैं और बहुत ही अच्छे से किया जाता है काम इसमें पूजा एक तरह से हमारे लिए हाँ हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होती है हमलोग इसमें अपनी दादी को देखते हैं कि बहुत ही अच्छे से इसमें पूजा करती हैं